आदा आङो मोनसे अर्डार होनो नागिदोंमोन आंनि बार्डे फैगासिनो नालाय ओंखायनो आङो मोनसे टु केजिनि केक अर्डार होनो नागिदों जागोनना जाया आरो बेहाय आंनो केन्डेल्सफोरबो नांफागौ आरो बे सिखाखौबो नांफागौमोन